मार्सल आर्ट से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग रोग जो है नहीं आते हैं मार्सल आर्ट करने से मानसिक स्थिति बहुत ही स्थित सही रहती है मार्सल आर्ट होता यह है कि मार्सल आर्ट जो जैसे व्यायाम हो गया व्यायाम में जो है पुरा शरीर का जैसे हाथ हो गया पैर हो गया मस्तिष्क में जो है वह साड़ी को जो है व्यायाम करना पड़ता है उससे होता है क्या कि दिमाग़ जो है सुबह सुबह करने से स्वस्थ रहता है और शरीर भी फिटनेस महसूस होता है इसमें एक कोई भी तरह का रोग नहीं हो पाता है तो इससे जो है यह नियमित रूप से करना चाहिए हम लोगों को इससे जो है खान पान में भीं सुधार हो जाता है अगर हम लोग व्यायाम करके आऍंगे तो भूक वह बहुत तेज़ से लगती है तो उससे क्या होता है कि हम सही से सही समय पर खाना भी खा लेते हैं तो इसके कारण जो है हम लोगों को बहुत सारे जो है रोग रोग नहीं हो पाते हैं मार्सल आर्ट जो है आज कल हर एक जगह जो है दिया गया है एक संस्था के थ्रू जैसे हो गया कोई ब्लॉक हो गया इसको लोग जो है इस समय जो है सरकार के माध्यम से जो दिया गया है तो उसमें सवेरे सवेरे जाकर के हाथ से व्यायाम कैसे किया जाता है पैर से क्या कैसे किया जाता है कैसे मतलब जो है लेटकर के मतलब उलटा होकर के इस तरह से व्यायाम करने से जो है और और हमारे शरीर में भी बहुत फिटनेस महसूस होते हैं और मार्सल आर्ट जो होता है तो मार्सल आर्ट में थोड़ा सा हाई टेकनीक यह होती है हाई टेकनीक में क्या है कि मतलब जो है हाथ से दोनों हाथ से पकड़ लिए उसको आगे पीछे कैसे करना है बॉडी को कोसेन्ट्रेंट मतलब यह जैसे शरीर को सीधा कैसे रखना है इसके बाद शरीर का लचीलापन कैसे करना है तो यह सारा कुछ की जो है सुविधा उस हिसाब से दिया गया है तो उसको डेली करना चाहिए हम लोगों को और डेली करने से शरीर में फिटनेस महसूस रहता है मन स्वस्थ रहता है और बहुत भी तरह का मतलब जो है अच्छा महसूस होता है सुबह सुबह यह करना चाहिए अगर हो सके तो शाम को भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए मार्सल आर्ट जो है इस तरीक़े से जो है करना चाहिए ताकि शरीर में कोई अच्छा जो है प्रभाव बना रहे और जादे भी नहीं करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके पर डे करना चाहिए इससे जो है पुरा शरीर जो है कॉन्सेनट्रेट और दिमाग़ कॉन्सेनट्रेट और शरीर पुरा सुडौल रहता है उसी हिसाब से जो है करना चाहिए मार्सल आर्ट से हम बहुत सारे जो है रोग नहीं रहता है इसमें जो है और स्वस्थ शरीर में बनाने के लिए बहुत सारा जो है हाँ डॉक्टर वग़ैरह जो है हाँ बताते हैं कि आपको यह व्यायाम करना चाहिए वह व्यायाम करना चाहिए अगर यह कहे हुए रहते हैं तो जो है कोई भी हाँ रोग ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाते हैं हमारे शरीर में